جی السلام علیکم جی خیریت سے ہیں الحمد للہ آپ بتائیے جی میں نے یہ پورنیہ ضلع میں ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے نہیں بھئی مجھے تھوڑی جانکاری لینی تھی کہ ہم جیسے چار پانچ ساتھی ہیں پٹنہ سے ہم لوگ آنا چاہتے ہیں آپ کے ضلع گھومنا چاہتے ہیں تو ہمارے کیا خرچہ آ جائے گا کون کون سی جگہ ہے وہاں پہ

جی جی اچھا تو ہوٹل وغیرہ ہوٹل وغیرہ بھی آپ ہی کا رہتا ہے تو ویسے خرچہ ہمارا کیا آ جائے گا پورا اگر ہر جگہ گھوما جائے تو دس ہزار روپئے کے اندر سب آدمی ساتھیوں کا یا صرف میرا اچھا ایک آدمی کا تو آپ کے ہوٹل میں کون کون آپ کے ہوٹل میں کون کون سی فیسلٹی ہے جی

اور جیسے آپ جو قلعے وغیرہ کی بات کر رہے ہیں کوسی ندی ہے تو آپ کے ہوٹل سے کتنا دور پڑ جاتی ہے یہ اچھا اچھا اچھا میں یہی مجھے جانکاری لینا تھا تو تو آپ کا ڈرائیور ہی ساتھ میں جاتا ہے ہمارے

یعنی یعنی صرف ہم لوگوں کو آنا ہے پوری ذمے داری آپ کی ہی کی رہے گی آپ ہی ہمیں پورا گھما دیں گے اچھا تو ایک آدمی پہ ہمارا خرچہ قریب دس ہزار کے لم سم آئے گا اچھا بقیہ ہر چیز ہمارا آپ کے کھانے پینے کا سب آپ ہی کے ہیں اچھا تو آپ کا تو فائیو اسٹار ہوٹل ہوگا نا اچھا چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ آتا ہوں تو پھر آپ سے ملاقات کرتا ہوں رابطہ کرتا ہوں جی ان شاء اللہ اب آتا ہوں بات کرتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم